जैसे मैं खाना नहीं बना पा रही थी अठारह साल की हो गई थी जब मेरी शादी हुई तो मैं अपने ससुराल आई तो मैं यहाँ पे खाना बनाने सीख गई मेरी जो जेठानी थी मेरी सासू माँ थी उसने मुझे खाना बनाने सिखाया कहे पहले सब्जियाँ बाजार जाओ आलू लाओ आलू को छीलिए तब उसको छीलने के बाद उसको धोइए धोई कनो धोने के बाद कराही में डालिए और डाल के उसको भूजिये मसाला पीसीए उसमें डालिए करछुल से चलाना मैं चलाई उसके बाद ढाकना तो मैं उसी से ढाकी तब उसके बाद पानी बताया कि पानी डालो मैं ऐसा खाना बनाना सीखी मैं पानी डाली तो ओकरे बाद आटा गूजी आटा गूजने के बाद मैं रोटी बेलने सीख गई और उसको पहले गैस पे खाना बन बनता नहीं था चूल्हा पे बनता था मै चूल्हा मैं चूल्हा पे खाना बना रही थी धीरे धीरे मैं सीख गई खाना बनाना हर एक चीज का खाना मैं थोड़ा थोड़ा बना लेती हूँ कौनसी खाना जैसे आलू का पराठा हुआ और सलोनी हुआ और क्या बोलते हैं उसको सब मैं थोड़ा थोड़ा खाना बनाना सीख गई और दाल भी बनाना था कूकर में दाल डाली उसको करछुल से छौंकी उसको टमाटर काटी प्याज कटे मिर्चा काटे धनिया काट के उसको कराही में डाल के फ्राई किया फ्राई करने के बाद तब चावल डाली डेच्की में चावल डाली डाल के डालने के बाद उसको चूर गया रोटी बना के सब खिला दी कचौड़ी बनाने के हुआ तो पहले आलू काट आलू बैठा दिया आलू उबाल दिया आलू उबाल के बाद छील दिया छील के बाद उसको भूजा जीरा तेल डाला जीरा डाला मिर्चा डाला उसको भून कर आटा में डाल कर उसको कचौड़ी बनाया मैं सीख गई और पनीर बनाना हुआ पनीर बनाना नहीं आता लेकिन आने लगा क्पयोंकि नीर को ले आए बाजार से उसको छान उसको काटी फिश फिश बनाई फिश बना के उसको तेल कराही में धय उसको छानकर उसको तब उसके बाद प्याज और धनिया मिर्चा अगैरा वगैरह सब डाल कर उसको तब पनीर बनाना सीख गई मसाला डाल के हर एक चीज का मसाला आता है अलग अलग उसी भाषा में मैं मसाला माँगा के बनाना सीख गई